हॅलो मॉम्स किचन आं आयज हांवें तुमच्या रेस्टॉरंटांतल्यान एक ऑर्डर दिल्ली बटर चिकन आनी नान आनी खऱ्यांनीच म्हणचें तुमक सांगपाक सोदता की इतलो पावस आसून लेगीत म्हणचे इतलो घोग्यांनी पावस आनी इतलो वारो आसून लेगीत जें आसा तें तुमचें जेवण जें आसा तें सारकें डिलिव्हर जालें म्हणचें आमचें इन्फेक्ट म्हाका लेट जालो तो घेवपाक लागून तरी पासून जो डिलिव्हरी बॉय आसलो तो रावलो घेवून जेवण बरो उगत आनी तो बरें तरेन वागलो तेका लोगोन खरेंच थैंक यू तुमकां आनी तुमचें जेवणूय खूब बरें आसलेलें म्हणजे सारकें पॅक करून आसलेलें आनी जेवणांत म्हणचे अशें खूब बरे तरेन आसलेलें इन्फेक्ट टेस्ट पसून रूच पसून खूब बरी आसलेली रुचीक आसलेलें जेवण आनी नान तर सगळ्यांत बरी आसलेली म्हणजे जितले हांगाचे रेस्टॉरंतांतल्यान जें ट्राय केलां लागिसल्ल्या रेस्टॉरंटांतल्यान तितुंतल्यान तुमचो सगळ्यांत चड बरो आसलेलो आनी एक विचारपाक जाय आसलेलें की तुमी ऑर्डर्स बी घेतात इफ एनी बड्डे ऑर्डर जावं आनी कितें ऑर्डर म्हणजे म्हाका ती ऑर्डर करपाक जाय आसली कित्याक थोडेच दिसांनी जें आसा तें म्हाज्या भयणीचो बड्डे हा सो तेका लागून म्हाका थोडें जेवण म्हणचें एक साठ जाणांचें जेवण ऑर्डर करपाक जाय आसलें इफ पॉसिबल तुमी घेतात ऑर्डर ओके आनी तुमचो मेन्यु कसो कितें आसता आनी डिलिव्हरी जी आसा ती तुमकां सेम ह्याच एड्रेसार करची पडटली म्हणचे आनी तुमच्या मेन्यूंत कितें वेगळें कितें आसपाक शकता म्हणजे व्हेज बी करपाक जाय आनी नॉन व्हेज दोनूय म्हाका ओपशन्स जाय आसलेले इफ तुमच्या इंटरनेटार कितें ओपशन्स अवेलेबल आहा म्हणचे तुमचो आमी मेन्यु पोवपाक शकता तें मातशें म्हाका कळपाक जाय आसलेलें ओके बरें सो तुमी तुमचो पर्सनल नंबर शेयर करपाक शकता ह्याच नंबरार आनी तेचेर मेन्यु म्हाका सेन्ड करपाक शकता मातशें ओके बरें तर हांव तुमकां जस्ट कन्फर्म करून तुमकां परत कॉल करून सांगतां किंवां मेसेज करतलें कितल्या जाणांचें आनी कितें कितें जेवण जें आसा तें ऑर्डर दिवपाचें आसा तें ओके बरें थैंक यू आनी खरेंच तुमचें जेवण खूब बरें आसलेलें सो तुमची सर्वीस खूब बरी आसलेली आनी हांव बाकिच्यांकूय फेमिली मेम्बरांक सांगतलें आनी तुमच्या रेस्टॉरंटान रेस्टॉरंटांत येवपाक रिकमेंड करतलें